नमस्कार नमस्कार बताईए काशी विश्वनाथ आपको घूमना है अच्छा आप कितने लोग हैं सात लोग अगर आप सेवेन सीटर गाड़ी लेते हैं तो आपको लग भग ढाई हज़ार रुपये पैक करने होंगे काशी विश्वनाथ के अगर काशी विश्वनाथ से आप जो हैं और दुर्गा मंदिर मृत्युंजय महादेव यह सब काल भैरव यह सब अगर घूमना है तो आपको जो है तो उससे ज़्यादा तीन हज़ार देने पड़ेंगे जी वह दर्शन देखिए शहर में चलना है शहर में आना जाना है अब ट्रैफिक रहता है डीजल ज़्यादा लगता है पेट्रोल ज़्यादा लगता है तो आप दूरी भी जानते ही हैं हाँ तो सुबह से लेकर के शाम तक अगर आप रहेंगे ना तो सुबह तो आपको पूरा अगर घूमना है तो मान के चलिएगा कि तीन हज़ार से चार हज़ार के बीच में खर्च करने पड़ेंगे इसलिए कि अगर पूरा पूरा घूमेंगे तो अब जैसे काशी विश्वनाथ घूमेंगे फिर उसके बाद जो है वहीं बगल में मृत्युंजय महादेव है उसके बाद जो है काल भैरव मंदिर है दुर्गा माता मंदिर है संकट मोचन मंदिर है बहुत सारे मंदिर हैं तो अब काशी विश्वनाथ के जो पा यह पान छेह मंदिर है इसमें सारेल घूमेंगे तो आपको जो है तीन हज़ार से छह चार हज़ार देना पड़ेगा हाँ तीन से चार हज़ार के बीच में देना पड़ेगा कम घूमेंगे तो कम देंगे ज़्यादा घूमेंगे तो ज़्यादा देंगे और अगर सिर्फ़ काशी विश्वनाथ घूमेंगे तो तीन हज़ार में हो जाएगा आपका हाँ हाँ तो वही बताए ना कि आपको जैसे दुर्गा माता मंदिर है संकट मोचन मंदिर है इसके बाद जो है क्रीम कुंड है यह सब घूमेंगे तो समय लगेगा पैसा भी लगेगा तेल भी लगेगा तो जो भाड़ा हमने बताया कि तीन से चार हज़ार के बीच में लग जाएगा आपका सेवेन सीटर गाड़ी यदि चाहिए तो अगर उससे ज़्यादा फैमिली आपकी हैं ऐट सीटर चाहिए नाइन सीटर चाहिए टेन सीटर चाहिए तो उसके लिए भी जो है अब और पैसे बढ़ जाएँगे पाँच परिवार है तो आप सेवेन सीटर या सिक्स सीटेर गाड़ी ले लीजिए पाँच परिवार है तो पाँच परिवार में आप सिक्स सीटर गाड़ी ले लीजिए जो है फाइव प्लस वन की कोई भी गाड़ी आ जाएगी आपको तीन हज़ार पैंतीस सौ रुपये में पूरा काशी विश्वनाथ के आस पास जितने मंदिर हैं सब में दर्शन करा देंगे हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार